मां योग करण में अधि कलाक लॻाईंदो आहियां ऐं ख़ासिकरे मां घर में योग कंदो आहियां ॿाहिरि मूंखे योग करण पसंदि कोन्हे